آج کی نوجوان نسل کو پڑھنے سے زیادہ موبائل سے دلچسپی ہے وہ مطالعہ اور کتابوں سے کافی دور رہتی ہے وہ ہر ایک لمحہ موبائل کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہے موبائل ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جس میں جہاں سماج کا ہر ایک طبقہ پھنسا ہوا ہے وہیں سب سے زیادہ آج کل کے نوجوان ہیں ایسی حالت میں ان نوجوانوں کو پڑھنے کی طرف مائل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑی ذمےداری بھی ہے